असांजो सूरत शहरु ॾाढो सुठो आहे जीअं की कपिड़े में टैक्सटाइल में साड़ियुनि में दुपटा बि वाईट वेंदा आहिनि डाए थींदा आहिनि पोइ इन साड़ियूं कूर्तियूं जेको बि टैक्सटाइल में थींदो हो बि ॾाढो सुठो आहे ऐं हितां ई सभु सूरत मां ई ज्यादातर प्रोग्रेस थींदो आहे डायमंड सिटी बि आहे ऐं हाणे थोरा टाइम पहिरियां ई ईअं न छा चइबो आहे ओपनिंग बि थी आहे वापसि हेॾे वॾे हिन जी ऐं खाइण जे लाइ बि ॾाढो सुठो आहे ऐं हर शइ जल्दी सां मिली वेंदी आहे नईं नईं वैराइटियूं मिली वेंदियूं आहिनि खाइण जे लाइ जेके तव्हां जिनि जा नाला बि कान ॿुधा हूंदासीं अहिड़ो सभु सूरत त ॾाढो सुठो आहे